مجھے جب میں نے بارہویں سے فراغت ہو لیا تو مجھے گریجویشن میں داخلہ لینا تھا اور میرا مقصد تھا کہ میں ریگولر کالج میں پڑھوں چونکہ اس سے پہلے میں وہ اوپن لرننگ میں میں لے چکا تھا اور اس دوران مجھے اوپن سے کو منسوخ کر اور منسوخ کے سرٹیفکیٹ ریگولر کالج میں دینا تھا اس دوران جو ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کو بنانے میں مجھے ایک مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا میرا مقصد تھا صرف اور صرف کہ میرا داخلہ اور طے سمعے پر ہو جائے ریگولر کالج میں چونکہ ایک مقرر جو طے تھا کالج کی طرف سے وہ اس پر میرا سرٹیفکیٹ نہیں ہو پایا تھا تو میں نے ایک خط لکھا جو وہ ایس او ایل اوپن لرننگ کے جو کالج تھے اس کو کہ میرا یہاں سے داخلہ مسوخ کر دیا جائے اور منسوخ کر کے منسوخ کا سرٹیفکیٹ مجھے دیا جائے اس دوران مجھے دو دن کا وقت دیا گیا اور دو دن کے وقت میں جو مقرر طے تھا وقت اس میں میں جمع نہیں کرنا کر پایا پھر میں نے ریگولر کالج کے پرنسپل کو میں نے خط لکھا کہ میں اگلے دو دن میں جمع کر دونگا پھر میں یہاں اپنے کالج سے پھر وہاں پہ گیا اور وہاں سے منسوخ کرا کر سرٹیفکیٹ لیا اور لے کر میں اس کو ریگولر کالج میں جمع کر اپنے داخلہ کو مکمل کیا